हमरा सबके गाछीमे बहुत प्रकारके मच्छर कीड़ा सब अछि जकरा हमरा भगबऽमे सहयोग चाही सबके जेना मच्छर कटै छै जाहि सँ हमरा गाछीमे गेलहुँ तऽ मच्छर कटलक तऽ चकत्ता शरीरमे भऽ गेल जेना ओइसँ खुजली मचऽ लागल जेना कीड़ा काटि लेलक तऽ खुजली टाइपके भऽ गेल चकत्ता भऽ गेल तऽ ओकरा हम केना भगेबै जेना की ओकरा भगाबऽके लेल हमरा सबके सहयोग चाही सब के सहयोग मिलतै तखने कीड़ा मच्छर आदि हमरा गाछीसँ भागि पेतै कीड़ा मच्छर लगलासँ हमरा सबके खरापी अछि जेना मच्छर काटि लेलक ओइसँ हमरा सबके डेंगू भऽ गेल मलेरिया भऽ गेल बोखार भऽ गेल बहुत प्रकारके चीज शरीरमे उत्पन्न भऽ गेल मच्छरके कटलासँ तऽ हमरा मच्छर भगाबऽके लेल हमसब दबाइ खरीदके लेलहुँ ओकरा यूज केलहुँ आओर ओइसँ हम अपन गाछीके मच्छर कीड़ाके भगबऽके काम केलहुँ जेना हमरा गाँवके दोकानपर कीड़ाके दबाइ मिलै छै ओइ कीड़ाके दबाइ लेलहुँ आओर ओकरा छिड़काव केलहुँ गाछीमे अपन गाछीके साफ मच्छरसँ करऽके लेल ओ मतलब कीड़ाके दबाइके छिड़काव केलहुँ कीड़ाके दबाइके छिड़काव केलासँ हमरा शरीरके फायदा होइए पहला नम्बर बात दोसर नम्बर बात की हमरा गाछीके भी फायदा होइए जखने गाछमे या इंसानमे या कोइ भी चीजमे कीड़ा लागि जैतै मच्छर लागि जेतै तऽ ओकर विकास कम भऽ जेतै जेना हमरा शरीरेमे मच्छर काटि लेलक तऽ ओयसँ हमरा शरीर के अंदर मे बोखार भऽ गेल मलेरिया भऽ गेल टाइफाइड भऽ गेल बहुत तरह के बीमारी उत्पन्न भऽ जाय छै तऽ हम दबाइके प्रयोग करबै छिड़काव करबै जाहि सँ हम बीमारी कम सँ कम होबऽ देबै अइके लेल हम हमरा सभक सहयोग चाही तऽ सहयोग जब सबके मिलते तऽ कीड़ा मच्छर आदि सब अपने आप भागि जेतै दूर भऽ जेतै जाहिसँ हमरा समाजके बहुत फायदा हेतै हमरा गाछीके फायदा हेतै हमरा खासकर फायदा हेतै तऽ अइ सबके लेल हमरा सबके अइ चीजपर ध्यान देबऽके पड़तै जे हम मच्छर केना भगेबै कीटाणु यानि कीड़ाके केना भगेबै तऽ अअ सबके भगेलाके विषयपर हम ई बात अहाँ सबक सामने रखलहुँ ई सब चीजमे अहाँ सबके सहयोग चाही हमरा जे बीमारी जते सँ जते कम हेतै ओतेक जादा हमर देशके आदमी विकास करतै दबाइमे कम खर्चा लगतै जभिये मच्छर अहाँ भगेबै कीड़ा भगेबै तऽ बीमारी अपने आप कम भऽ जेतै बीमारी जखने कम भऽ जेतै तऽ विकास अपने आप शुरू भऽ जेतै